हल्लो जय झूलेलाल मां कविता रामचंदाणी पेई ॻाल्हायां तव्हां नीता मैम पियां ॻाल्हायो हा तव्हां भई मां छा जाम थुल्ही थी वेई आहियां त हुनजे बारे में तव्हां कुझु मूंखे ॿुधाए सघंदा मूंखे तव्हांजो नम्बर कंहिं ॾिनो आहे त तव्हां मूंखे प्लीस हुन त मूंखे पंज किलो वज़नु घटाइणो आहे मुंहिंजो वज़नु ॾाढो ई वधी वियो आहे ऐं मुंहिंजी छहें महीने जी बेबी आहे त मां छा हींअर पेट सां थी वियमि त हुन में मुंहिंजो वज़नु ॾाढो ई वधी वियो आहे त मूंखे पंज किलो ताईं त घटाइणो ई आहे मूंखे छा खाइणो खपे ऐं छा न खाइणो खपे मां सिंधी आहियां त असांजे घर में वरी सिंधियुनि जी भाॼियुनि में तेलु मसाला बि जाम हूंदा आहिनि त हुनजे बारे में तव्हां मूंखे थोरो ॿुधाईंदा त तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदव मां हींअर ॿाएतालीह साले जी आहियां छह महीना थिया आहिनि मूंखे जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी ग खाइण पीअण में त खाइण पीअण में त छा आहे की भई मुंहिंजी बेबी नंढी आहे त मूंखे रोटी बि सही तरह खाइणी आहे छो की भई हूअ अञा थञ ते आहे त हुनखे भई हुनजो भी पेटु भरिजी सघे मुंहिंजो पेटु भरियल हूंदो त हुनजो पेटु भरिजंदो त हिन लाइ खाइण पीअण ते त बाक़ी ॿियो थोरो तव्हां ॿुधाईंदा जी जी जी जी जी

जी जी जी फ़्रूट में कहिड़ो फ़्रूट खावां मां

केलो खाई सघां थी मां जी जी मूंखे छा जैतून ॾाढा वणंदा आहिनि त जैतून खाई सघां थी अच्छा जी जी जी जी जीअं पपीतो पपीतो गरमु थींदो आहे पर पपीतो भई इअं त नाहे न मां वधीक मोटी थी वेंदमि पपीतो वधीक खाईंदमि त जी जी जी ऐं ॿियो छा कयां सुबुह जो उथी करे पहिरीं त गरमु पाणी पीआ ऐं जीअं तव्हां ॿुधायव की भई जीरे वारो गरमु पाणी पीओ त जीरो ऐं ॿियो हुन में ॿियो छा विझा भई जीअं जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ॿियो कसरत कयां थोरी देरि ऐं थोरी देरि सुबुह जो थोरो वॉक वॉक कयां भई ऐं पंधु पंधु निकिरी वञा हिकु ॿ किलोमीटर घुमीं अचां सॼो जी जी जी जी तेलु मसाला घटि खावां

जी जी जी मां ज़रूरु इहो सॼो कंदमि तव्हां ऐं तव्हां मूंखे इहो सभु ॿुधायव हिन लाइ ॾाढी ॾाढी महिरबानी ऐं मुंहिंजो वज़नु अगरि घटि थिए थो त मां तव्हांखे वापसि फ़ोन कंदीमांव जय झूलेलाल